दिक्खो जेह्ड़ा तुस मिगी सुआल पुच्छा दे ओ कि तुसें अगर तुहानूं कोई गोल दित्ता जंदा ऐ जां उसी तुसी अगर पहले थोह्ड़ा लेट होई गे उसी पूरा करने च ते थुआढ़ी डैडलाइन ऐ दो दिन च इसी पूरा करना ऐ ते कि'यां करना है कि'यां पूरा करना होन्ना में ते मी लगदा जे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई जंदी ऐ जि'यां कि में प्राइवेट जाब करना होन्ना ते प्राइवेट कोई बी अगर जाब करा दे ऐ कोई बी कम्म ऐ प्राइवेट ते ओह् उ'नें ओह् सारा कम्म डैड्डलाइन दे उपर गै चला दा ऐ अस जि'यां में जो कम्म करना होन्ना ते ओह्दे बिच होंदा ऐ कि असें गी कस्टमर गी फ्लैट बनाइयै देने असें गी जेल्लै उ'नें गी ओह् जेल्लै अपना फ्लैट खरीदना औंदे ऐ उ'नें गी डैड्डलाइन दित्ती जंदी ऐ कि असें गी कि थुहानूं ऐ तिन्न साल दे अंदर एह् फ्लैट हैंडओवर करना ऐ हून केईं बारी ऐसी सिचुएशन आई जंदी ऐ कि हां दो म्हीने बचे दे न एह् प्रोजैक्ट उ'नें गी हैंडओवर देने गी बट साढ़ा कम्म अजें जैदा बचे दा है ते साढ़ी जेह्ड़ी डैड्डलाइन ऐ एह् ओह् खत्म होई गेदी ऐ उस केस च फ्ही केह् होंदा है कि असें गी कम्म दिन रात करना पौंदा ऐ टीम अपनी बधानी पौंदी ऐ लोकें कोला अरेंज करना पौंदा ऐ थोह्ड़ा अपना टाइम अपने कम्म दे प्रती जैदा देना पौंदा ऐ प्रोफैशनली कम्म जैदा करना पौंदा ऐ अपनी जेह्ड़ी निजी जिंदगी ऐ उसी थोह्ड़ा टाइम घट्ट देइयै डैड्डलाइन गी पूरा करने दी कोशश पूरी कित्ती जंदी ऐ ते में इन्ना गै आक्खी सकना इस चीज दे बारे च